مہاراشٹر میں اپنے ٹیکنالوجی کی شوہاں دینے میں کامیابی حاصل کرتا ہے جو کہ مراٹھیوں کو اپنےطرف مائل کرتا ہے مہاراشٹر میں تعلیم ٹیکنالوجی اور اقتصاداتی شعبوں میں ترقی کی ہے جو کہ اس کے شعبوں کو اور بڑھا تا ہے اس کے علاوہ یہ ریاست بھارت کی فیلڈ میں صنعت کا بڑا حصہ ہے وہ مہاراشٹر شہر ممبئی میں بالی وڈ کی مرکز ہونے کی بنا پر اس کی فلم کی فنکاری کو بھی شناخت ملی ہے وینیو کی تاریخ مقامات بھی اس کے شعبوں کو بڑھاتی ہے یہاں کے تاریخی محلوں کے لئے اور مناوروں کی تعمیر اور ذرائع مہاراشٹر کا تاریخ کا فرق کاری کا خوبصورت نمائندہ ہے مہاراشٹر کے خصوصیت یہ ہے کہ بھارت کی سیاحت کا اہم حصہ بنایا گیا ہے اس کے خوبصورتی تاریخ پھر ہم اور کوراکیاک کا خصوصی میل جواں سیاحوں کا دل بہلاتا ہے منابر تابعات ساحلی علاقوں اور پرکوں کی بھرمار کے لئے بھی مہاراشٹر مقصد سیاحت ہے